بات کی جائے کہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پہ لوگ کرض لینے جاتے ہیں تو بینک کے علاوہ ایسے بہت سے جگہ ہیں جہاں پہ لوگ کرض لینے جاتے ہیں جیسے زمیندار ہو گئے ساہوکار ہیں اور سونار ہیں اسی طرح برے برے مالدار قسم کے لوگ ہیں جو غریب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے قرض لیتے ہیں اور بہت سارے ایسے ذرائع ہیں کہ کسی نے اس طرح کا بزنس اسٹارٹ کر لیا ہے کہ وہ صرف قرض لینے کے لین دین کا مسئلہ کرتے ہیں اب جیسے زمیندار کے پاس اگر کوئی جاتا ہے تو اس کے پاس قرض لیتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی چیز وہاں پر گروی رکھ کر آتا ہے یا اس کے پاس جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جانور کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہوں ہم سونار کی بات کریں تو لوگ سونار کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کے کیا کرتے ہیں کہ اپنی سونا یا جو بھی اس میں پاس زیورات ہیں وہ وہاں جا کر گروی رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنم جو ضروریات کے حساب سے جو پیسے ہوتے ہیں وہاں قرض لے لیتے ہیں اور اگر وہ قرض اگر نہیں لوٹایا جاتا ہے تو اس کے پاس اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے اس کا سود وغیرہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں وہاں پہ ان کو مسئلہ پیش کرنا ہوتا ہے تو ایسے بہت سارے جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ جا کے بینک کے علاوہ اور جگہ کرض لیتے ہیں کسی کے پاس آمدنی زیادہ ہے تو وہ بھی یہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں کہ چھوٹے سے پوسٹر لگا کر کہ بھائی آئیں پاس قرض لیں آپ آپ کی جو بھی ضروریات ہیں وہ آئیں اور اس کو پوری کر لیں